पहले हमारे मतलब सासू जी के जमाने में तो मतलब वो असूल थी उससे सब्जी उब्जी काटा जाता था तो एक दिन हम बाजार गए थे तो वहाँ से मतलब चाकू खरीद के लाए तो हमको चाकू तो बहुत अच्छा लगा तो फिर हम खरीदे वो मतलब देने वाला महंगा थोड़ा दिया पर मैं लाई घर पे मतलब सब्जी उब्जी काट रहे थे तो सब्जी काटते समय चाकू तो अच्छी थी उसमें धार भी अच्छा था चोक भी बहुत थी तो फिर मेरा हाथ कट गया उससे तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास तो फिर पट्टी उट्टी बंधवा के आई तो फिर से ओ चाकू कोई भी मतलब लेता था बच्चे भी कि कोई भी काटने वाली चीज उठा लेते थे काटते थे तो उन सब का मतलब बच्चे के भी हाथ कट जाते थे तो फिर मैं सोची कि ये तो चाकू को इतना महंगा दिया फिर दे आती हूँ उसको फिर मेरे सासू भी मतलब सोची कि मैं भी थोड़ा उठा लेती हूँ का मतलब काट लेती हूँ सब्जी उब्जी तो उनका भी मतलब हाथ उनका भी कट गया तो फिर चाकू मतलब अच्छी तो थी पर कोई सब्जी उब्जी काटते समय मतलब हाथ कट जाता था तो फिर पहले दो चाकू थी नहीं तो मतलब मैं खरीद के लाई तो चाकू हुआ तो फिर